हाँ नमस्ते अर्रे हमारे यहाँ चाय भिती है कॉफी जो आप कहेंगी वही हम वही आपको लाकर देंगे जैसे चाय नमकीन हो गया उसमें से जो आप कुछ खाना पीना चाहती हैं आप बताइए हम उसी हिसाब से आपको देंगे अर्रे नहीं आप आईए हमारे दुकान पर हम आप हम साफ सफाई हम रखेंगे अगली बार आइएगा अब गलती तो हो गई हमको माफ कर दीजिए लेकिन आप कस्टुमर हैं कस्टुमर हमारे भगवान के समान होते हैं आप जो कह रही हैं हम बातों को ध्यान में रखेंगे आपनी दुकान पर हम साफ सफाई अच्छे से रखेंगे जिसलिए हमारे यहाँ कस्टुमर आए ठीक है अगली बार आप आइएगा जो चाहिएगा अच्छे से नहीं मिलेगा तो ठीक है ठीक है आप ठीक है आप फिर से आइएगा एक बार गलती हो गई नहीं ध्यान दिए कस्टुमर थे अब मतलब ढेर सारे आगए थे इसीलिए गलती हो गई होगी आप अब फिर आईए अगली बार आईए एक बार फिर से एक मौका दीजिए आप हमारे कस्टुमर हैं ठीक है ठीक है आपके हमें गलती की क्षमा कर आपकी गलती की छमा मांगते हैं लेकिन अब फिर से आइएगा हमारी दुकान पर इस बार अब हम हमारी दुकान पर आइएगा साफ सफाई का हम ध्यान देंगे अच्छे से ठीक है हम कह रहे हैं अपनी गलती की हम क्षमा मांगते हैं इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ठीक है अगली बार हम ध्यान देंगे अगर आप गंदगी पाएंगी तो हमारे दुकान पर नहीं आएंगी इसीलिए आब आपनी गलती की क्षमा मांगते हैं हम आएंगे अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे अगली बार से ठीक है अर्रे ढेर सारे कस्टुमर की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाएं और हमारी दुकान पर हाँ ठीक है नमस्ते अर्रे चाय पिएंगी चौर चाय कॉफी समोसा नमकपारा हो गया जो कहेंगी उसी को हम हम उसी हिसाब से बेहतर हम देंगे आपको अरे आप आईए अभी मौका भी तो दीजिए हम गलती किए अपनी क्षमा मांग रहे तो आपको भी अवसर देना चाहिए ना अगली बार एक बार आकर देखिए अर्रे आपकी बात समझ रहे हैं देखिए जिसके वहाँ होटल खुलता है अब एक एक लोगों का थोड़ी न ध्यान देगा जिसके यहाँ जैसे बड़े होटल खुले हैं तो उसमें जो लोग आदमी लोग काम करते हैं अब वो लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं तो क्या करे अब हमको भी तो ध्यान देना चाहिए जिसमें आपके

ठीक है ठीक है आप